جی ہاں میری ایک خواہش ہے کیوںکہ میری خواہش یہ ہے کہ مجھے ایک پولس آفیسر بننا ہے لیکن جب بھی میں دیکھتی ہوں اور کوئی مشکل میں ہوتا ہے تو وہ سب پولس کو ہی یاد کرتے ہیں اور کہیں باہر نکالتا ہے کسی کو مصیبت سے تو پولس باہر نکالتی ہے وہی سب دیکھتی ہوں اور مجھے پولس بننے کا شوق بھی ہے تو مجھے پولش بننے کی چاہ ہے اور میں اپنی فرینڈ سب کو میں اپنی فرینڈوں کو بھی دیکھتی ہوں تو تو وہ بھی کہتی ہیں کہ ہم تو پولس بنیں گے تو تو بھی مطلب کہ تو کیا کرنا چاہتی ہے آگے تو کیا بنے گی تو میں بھی ان سے کہتی ہوں کہ میں بھی پولس ہی بنوں گی کیوںکہ میں نے دیکھا ہے اور کیسے مطلب کہ پولس کیسا ہیلپ کرتی ہے لڑائی جھگڑے ختم کرواتی ہے اور سب کی لوگوں کی جنتا کی ہیلپ کرتی ہے